जेब्ला आं फरायनानैहाय आं केरियार दाफुंनो हायो आरो आं गेदेर मानसि जानो हायो अब्ला आं नखरावहाय हेफाजाब खालामगोन नखरनि फंबाय बिनानावफोरनिफ्रायनो हेफाजाब खालामगोन बिमा बिफानि नखर दानायावहाय रां रुफानि गोनांथि जायोब्ला हेफाजाब खालामगोन मानो होनोब्ला नखरनि मानसिफोरा आंनोहाय सिगाङाव जेरै फरायदोंमोन बे समावहाय गोबांथार रांनि हेफाजाब खालामबाय बेखायनो आं दाखांनो हानाय हानानै मानसि गेदेर जानानै नखरखौ नायफिननो नांगोन नखरखौ फोजौलांनो नांगोन आरोबाव गामिफोराव हाय बेबादिनो गोरिब नखरनि गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरनि थाखायबो हेफाजाब खालामगोन मानो होनोब्ला बिसोरबो गोबांथार खस्थ'यैहाय थांनानै दङ रां रुफानि गोनांथि जानानै दङ नाथाय मोन्नो हायाखै बेखायनो आं केरियार दाखांनायनि उनाव गेदेर मानसि जायोब्ला बिसोरनोहाय हेफाजाब खालामगोन आंनि नखरावबो खालामगोन आरो आंनि नखरनि अनगायैबो गुबुन नखर गोरिब नखरफोरनि हेफाजाब खालामगोन आरो गामिफोरावबो मोजांथार खामानि मावनायाव हेफाजाब खालामगोन एम एबा गोदोसोनानै थानाय माने लाइमोनफोरा जायफोर लेखा फरायनानैहाय टाइम दङ ओरैनो बेखार बेफोरनि बिसोरनोबो माने थांना थानो थाखायहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे हेफाजाब खालामगोन आरो हानाय मानि हेफाजाब खालामगोन आरो बेबादिनो नखरावबो गोबांथार हेफाजाब खालामगोन आरो बिदिनो नखरनि जोंहाय लोगोसे गामिनि मानसिफोर जोंबो एसे हेफाजाब खालामगोन